मैं अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मेरा जन्मदिन ऐसे मनाती हूँ पहले तो मैं सुबह उठकर तैयार होकर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाती हूँ उसके बाद अपने माता पिता अपने बड़ों का पैर छू कर आशीर्वाद लेती हूँ हम घर में पूजा रखते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा रखते हैं पूजा करवाते हैं उसके बाद हम शाम के समय अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलाते हैं केक कट करते हैं और सभी लोग एन्जॉय करते हैं भोजन करते हैं सभी लोग खाना एन्जॉय करते हैं सभी गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं इसी तरह से मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि हम इसी तरह से अपना जश्न मनाते हैं